اگر مجھے سفر کرنے کا موقع ملے تو میں پہاڑوں کو ترجیح دوں گا کیونکہ وہاں کی خاموشی قدرتی خوبصورتی ٹھنڈی ہوا پر سرسبز مناظر انسان کو اندر سے سکون دیتے ہیں پہاڑوں میں صبح کا منظر پرندوں کی آواز اور نیلے آسمان تلے چہل قدمی ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے جو ذہن کو تازہ کر دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں تاریخی مقامات پر جانا بھی پسند کروں گا کیونکہ وہاں جا کر ہمیں اپنی تہذیب ثقافت اور ماضی کی عظیم کارناموں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے جیسے موہن جودھڑوں یا لاہور کا قلعہ یہ سب نہ صرف دیکھنے سے دلکش ہیں بلکہ سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے